करौली ज़इले के मुख्य कृषि उत्पादन और खेती के तरीक़े बहुत सारे हैं जैसे जैसे खेती होती है उसे उसी प्रकार का उस में पदार्थ डाला जाता है जैसे कि हर मौसम में अलग अलग तरीक़े की खेती होती है और जैसे सर्दियों में होती है जो कि रबी की फ़सल कहते हैं वो भी जैसे गेहूं आटा वग़ैरह होता है और सर सर गर्मियों में होता है बाजरा इसे जा एस गरर्म जो हमारे वो गर्मियाँ होती हैं उन में हम फ़ल फ़्रुट भी उगा सकते हैं एवं उन से सिचाई उस उस से पशुधन भी बढ़ता है ऐसे पशुधन हमारे खेतों में हम फ़सल उगाते हैं उस से जो भी भूसा वग़ैरह होता है उसे हम पशुओं को भी खिलाते हैं